نافد ویلوں کے لیے منفرد مقامی آرٹ کی شکلیں اور دستکاریاں ہیں ان کے مخصوص ماحول ترائیں اور تحریک سے منبرزی ہوتی ہیں یہ آرٹ کی شکلیں دستکاریاں معاشرتی مذہبی تاریخی اور جغرافیائی پس منور کی تجویز ہوتی ہے اور یہ ویلیے کی ثقافت کو نمایاں کرتی ہے ان کی تخلیق اور منتقلی مختلف قوموں قبائل یا علاقوں کی روایت میں میراف اور قدرتی مناظر کے تاثیرات پر مبنی ہوتی ہے ان کی منتقلی مندرجہ ذیل طریقوں سے ہو سکتی ہے زندگی کی مختصر تصویر کی داستانیں انفرادی آرٹ پیسے کی ندرت روایتی واقعات یا قومی ورثے کی تصویر کرتی ہے رنگین چتر چولیاں مختلف رنگوں اور تصویری مناظر کے ذریعے مخصوص ویلے کی پہچان کو ظاہر کرتی ہے گھنگھرو کا کام ویلے کی مخصوص کلچر روایات اور تاریخی واقعات کو کتابوں کی تصویر خود کتب یا دفتر میں دستاویز کرنا سنگت سنگینی ویلے کے مخصوص رنگو رنگو کو کارکردگی کر کے تصویر کی پیچیدگی کو شیڈوکاری سے ظاہر کرنا یہ سب دوسری نفل میں منتقل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر ہم بچوں کو بچپن سے یہ سب آرٹ کی آرٹس سکھائے تو یہ سب منتقل ہوتا ہے ورنہ یہ نہیں ہوتا ہے اور ویلے میں دستکاریاں بہت ہی کم ہوتی ہیں ناسک ضلعے میں